جیسا کہ آپ نے سوال کیا ٹین پلس ٹو کے بعد میں نے کس یونیورسٹی میں جانے کی تیاری کی کون کون سی کتابیں پڑھی اور میرا وہاں پر کس کورس میں ایڈمیشن میں ہوا ہے اور مجھے اب وہاں کیسا لگتا ہے میں نے ٹین پلس ٹو کے بعد علی گڑھ مسلیم یونیورسٹی میں بی ایس سی کے انٹرنس کی تیاری کی میں نے انٹرنس کے لیے میں نے فیجکس کے نومیریکلس کیمسٹری میں نومیریکلس اور بائلوجی پڑھی اور میں نے بھی پریکٹس کی تھی میرا کچھ مہینوں بعد رزلٹ آیا اور میرا وہاں سلیکشن ہو گیا میں پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پہنچ گیا میں نے وہاں کا جا کر دیکھا کہ وہاں کا واتا وررن بہت اچھا تھا وہاں کے پروفیسر بہت اچھا پڑھاتے تھے وہاں کھانا بھی بہت اچھا بچوں کو دیا جاتا ہے اور وہاں کی تہذیب بھی بہت زیادہ اچھی ہے